اور میڈیا جو کہ ہے جیسے ٹیلیویژن ہے ریڈیو ہے اور پرنٹ وغیرہ میں اردو اردو سمال جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور جو اخبار وغیرہ آتے ہیں وہ بھی اردو زبان میں ہی آتے ہیں اور کیونکہ یہ بہت آسان زبان ہے تو اسے سبھی لوگ اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ نان مسلم ہوں یا کوئی بھی ہو وہ لوگ اردو زبان کو اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں اس وجہ سے جو بھی میڈیا ہے ریڈیو ٹیلیویژن پر جو اردو زبان ہے وہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ کیونکہ یہ زبان بہت ہی آسان ہے اور لوگوں کو اچھی اچھی طرح سے اور آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے ٹیلیویژن پر بھی اردو زبان کا ہی زیادہ یوز ہوتا ہے اور جتنے بھی پرنٹ وغیرہ ہیں اس میں پرنٹ وغیرہ میں جیسے کہ اخبار وغیرہ میں اردو زبان ہی استعمال ہوتی ہے